हाँ मैम आप स्कूल से बात कर रहे हैं हाँ हाँ मैम मैं इसलिए तो की हूँ

नहीं नहीं मैम इतना ज़्यादा मतलब इतने बच्चों की ड्रेस ओ कपड़ा जो आपने दी है ओ एक दिन में मतलब इतने जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा ये तो बहुत दिन लगेगा मतलब एक या दो महीने तो लगेगा म क्यूोंकि पांच सौ बच्चों की जो कपड़ा आपने दी है तो ये तो समय लगेगा ना मैम हाँ मैम हाँ मैम मैं टीम के साथ क मतलब कर रही हूँ अकेले तो नहीं कर सकती ना लेकिन समय तो लगेगा ना मैम मैम मैं अगले महीने हम दे देंगे मतलब सारे बच्चों की पूरा एकदम अच्छे से करके आपको दे देंगे इसलिए समय लग रहा है मतलब हम अच्छे से कर रहे हैं उसको अच्छे सिलाई दे रहे हैं मतलब ओ स्ट्रांग जैसे ओ फटे हुए ना इसलिए वो मतलब हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है नहीं तो हम जैसे वैसे बना के नहीं तो दे देते लेकिन हम आपको अच्छे वाला दे रहे हैं करके

हाँ हाँ मैम उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी उसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी और आप जो डिज़ाइन दी है ओ ही होगी और सारे बच्चों की कंफ़र्टेबल वाली जो ड्रेस है ओ होगी और आप कभी परेशान मत होइए मैम आप अगले महीने आइए और हमसे ड्रेस ले जाइए और आप देख लेंगे की कैसी बनी है हाँ मैम हाँ हाँ मैम ये कैसा ही बात है आपने बोल दी ये तो मुझे याद नहीं था लड़कियों की जो स्कर्ट में जो वहाँ पे एक पॉकेट रख देंगे हाँ मैम हाँ हाँ मैम हाँ हाँ मैम मैं समझ गई हूँ और अभी मैं रखती हूँ मैम हाँ हाँ मैम आप परेशान मत होइए मैं अगले महीने आपको दे दूंगी